हैलो हां जी ठीक ऐ तुस सनाओ अस घर गै क्यों अच्छा अच्छा कलोनी दिक्खी फ्ही कोई दकान दिक्खी उत्थै दकान कलोनी अच्छा होई जाग गाह्क शाह्क अच्छ किन्ना कराया इक दकाना दा घट्ट नी करदे ओह् अच्छ शैल खुल्ली दकान ऐ ते कल औगे तां दिक्खी औगे ठीक ऐ जी कल औगे फ्ही दिक्खी लैगे आह्नियै ठीक ऐ ठीक ऐ